جب بھی پین کوئی شرارت کرتی تھی جب مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ اب کوئی مجھے ڈانٹ پڑنے والی ہے تو میں ایسا پیش اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ میں مجھے ہاتھ میں درد ہے یا سر درد ہے یا پھر مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اِس سے میں بچ جاتی تھی اور سب مجھے اچھے سے رسپانس دیتے تھے